हां जी आप कौन टेल्लर आंटी बोल रहे हो अच्छा अच्छा आहो आहो ओह् यार में साड़ी सेआनी ही साड़ी ते बलाउज़ हां ते कन्नै साड़ी बी स्टिच करोआनी किन्ने पैहे लैंदे होंदे तुस बलाउज़ दा पंदरां सौ ते साड़ी दा ओह् छे सौ इन्ने दा ते मेरे मड़ो कपड़ा निं होना साड़ी दे स्टिचिंग दे इन्ने पैहे ला ने नेईं ओह् साड़ी सिंपल गै ऐ कोई निं ठीक ऐ फ्ही तुस मैंह्गा बड़ा लादियां लाग्गी अ'ऊं चक्कर ते दिक्खी लैग्गी अच्छा ठीक ऐ हून